बच्चे गी इयां पढ़ाओ गी बच्चे गी इयां खेल खेल कन्नै गै पढ़ना चाहिदा एह्दे कन्नै केह् होंदा कि बच्चे अपनी पढ़ाई बी करन ते उनेंगी सारा किश समझ अबे अगर असें उंहेगी छड़ा इयां पढ़ादे रौहगे फ्ही उनेंगी किश समझ नेईं औना इत गल्ला असें उनेंगी शैल पढ़ना पढ़ाने कन्नै इयां कि अस ओह्दे खेला दे होने हां ताकि अस बच्चे गी पढ़ने गी ओर मन करे ते बच्चे होर पढ़न होर शैल करियै पढ़न